जियां गल्ल करचै टूरिस्ट दी टूरिजम टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट घूमने फिरने दा ते बड़ा शौक ऐ होर मेन जेह्ड़ा में अपने जम्मू कश्मीर स्टेट च मैं हर जगह उप्पर घूमे दा होर हर जगह गेदा ऐं खास कर जेह्का कश्मीर ऐ कश्मीर गी इक साढ़ी डोगरी लैंग्वेज च आखदे न जेह्का ऐ धरती दा स्वर्ग आक्खेआ जंदा ऐ इसी होर बाकेआ एह् स्वर्ग ऐ क्योंकि कश्मीर दा जेह्ड़ा क्लाईमेट ऐ जेह्का उत्थूं दा वातावरण ऐ ओह् इक शायद हिंदोस्तान च किसे होर डिस्टक दा कुल्लू मनाली गी छड्डियै हिमाचल गी छड्डियै ओह्दे अलावा कुसै बी नेईं लब्भना लेकिन कुल्लू मनाली हिमाचल दी जेह्ड़ी गल्ल करचै उंदा अपना क्लाईमेट ऐ होर उत्थूं दा होर कश्मीर दा काफी जादा डिफर्रेंस ऐ जियां कश्मीर दी गल्ल करचै कश्मीर च जेह्ड़ियां मेन पाईंट न इक ते आई गेआ मेन कश्मीर जेह्ड़ा लोकल कश्मीर ऐ डल लेक आई गेई डल लेक दे आसपास जेह्ड़ा वियू ऐ ओह् इक अलग गै ऐ ओह्दे अलावा जियां आई गेआ साढ़ा एह्दा कश्मीर बिच्च कश्मीर च जेह्ड़ा जियां इस टाइम अमरनाथ यात्रा चला दी ऐ अमरनाथ यात्रा कश्मीर बिच्च गै ऐ होर कश्मीर दा पैहलगाम इक ऐसी डिस्टक ऐ उत्थै होर उस डिस्टक दा ओह् स्टार्ट होंदी ऐ होर एह् इत्थै जाने दे दो रस्ते न इक बालटाल ऐ होर इक पैहलगाम ऐ कुछ लोक वाया पैहलगाम जंदे न होर कुछ लोक वाया बालटाल जंदे न बालटाल दा जेह्ड़ा रस्ता ऐ ओह् थोह्ड़ा छोटा पौंदा होर जेह्ड़ा पैहलगाम दा ऐ ओह् लंबा ऐ लेकिन जेह्ड़ी सीनरी जो कुछ मतलब जिन्ना कुछ अच्छा दिक्खने गी असेंगी बालटाल पैहलगाम आह्ले रस्ते च लभदा बोह्त अच्छी जगह ऐ बोह्त मतलब इन्ने ज्यादा वियू न होर इस टाइम म्हीना केह्ड़ा चला दा अगस्त दा म्हीना ऐ इस अगस्त म्हीने च ओह् यात्रा चलदी ऐ होर अमरनाथ दे जेल्लै अस बालटाल दे अग्गै निकलने आं बालटाल दा अग्गैं कोई दस पदरां किलोमीटर दे अग्गें बर्फ स्टार्ट होई जंदी होर इस मौसम च अगस्त म्हीनै बी उत्थै बर्फ दिक्खने गी लभदी ही बाकी इस टाइम ते बर्फ नेईं लभदी कुतै बी लेकिन उस जगह पर असेंगी बर्फ लभदी ऐ होर इन्नी ज्यादा अच्छी जगह ऐ इन्नी जादा ओह् ऐ कि मेरी ते इक फेवरेट जगह ऐ अगर गल्ल करचै पूरे जे एण्ड के अज्ज तक मैं जित्थे तक घूमेआं लेकिन उंदे सभनें बिच्च जेह्ड़ी ऐ अमरनाथ जेह्की जगह ऐ एह् सारें कोला मिगी बैस्ट लग्गी होर सारें कोला ज्यादा अच्छी लग्गी ऐ क्योंकि इक मौसम गे ऐसा ऐ मैं डैस्टीनेशन गै ऐसी ऐ होर क्लाइमेट ऐसा उत्थूं दा क्योंकि इक बारी अगर उत्थै कोई चली जा ते उत्थूं दा बापस आने दा मन नेईं करदा ऐ मतलब इंसान गी इयै लगदा ऐ कि अस इक स्वर्ग बिच्च पुज्जी गेदे आं स्हेई आखदे न जे के डोगरी च क्हावत ऐ कि एह् धरती दा स्वर्ग ऐ ते ओह् स्वर्ग है एह्दे च कोई दो राय नेईं ऐ कि स्वर्ग नेईं ऐ बोह्त अच्छी जगह ऐ ओह्दे अलावा साढ़े जे एण्ड के बिच्च इक पत्नीटॉप होई गेआ पत्नीटॉप इक ऐसा हिल स्टेशन ऐ ऐराऊंड हंडर्ड किलोमीटर दे आसपास सारें इक कोलां जादा हाइट उप्पर जगह ऐ होर इक फेमस हिल स्टेशन ऐ बोह्त ज्यादा टूरिस्ट उत्थै जादा औंदा खास कर गर्मियें दे दिनें गर्मियें दे दिनें इक ऐसा क्लाइमेट होंदा क्योंकि अगर तुस सिटी एरिया च चली जाओ ते इन्नी ज्यादा गर्मी होंदी गर्मी दी बजह कन्नै मतलब लोक ज्यादा प्रैफर करदे उत्थै उस डैस्टीनेशन पर जाने गी होर इक ऐसा क्लाइमेट ऐ उत्थूं दा उत्थै इक बारी चली जाह्ग उत्थै जेल्लै इक बारी बंदा उत्थै चली जा ते कम से कम इक दो दिन उत्थै रुकने दा मन करदा ऐ बापस औने दा मन नेईं करदा ऐ तो मैं प्रैफ्फर करगा बाकी हर कुसै गी अपनी अपनी होंदी ऐ लेकिन पत्नीटॉप बी इक अच्छी जगह ऐ ओह्दे अलावा साढ़े बी हमारे साढ़े जे एण्ड के च टूरिस्ट आस्तै काफी जादा होर बी साधन है न होर बी जगह है न ऐसियां मानसर लेक होई गेई मानसर लेक बी अच्छी जगह ऐ बहुत सुन्दर जगह होर इक बहुत बड़ी लेक ऐ ओह्दे अलावा मानसर लेक दे अलावा इक पंचारी पंचारी उधमपुर डिस्टक च पौंदा उधमपुर डिस्टक कोला कोई सट्ठ किलेमीटर दूर ऐ पंचारी हिल स्टेशन ओह् जगह इन्नी ज्यादा डिबैल्प नेईं ऐ क्योंकि टूरेस्ट टूरिजम सैक्टर ने उस साइड शायद ध्यान नेईं दित्ता होग ओह् जगह् इन्नी डिबैल्प नेईं होई ऐ लेकिन अगर कंपेयर करचै अस पत्नीटॉप कन्नै तो दूआ पत्नीटॉप पत्नीटॉप दी सेम कॉपी ऐ होर बहुत ज्यादा संभावना ऐ उत्थै टूरिस्ट दी गौरमेंट अग्गें रिक्वैस्ट ऐ के उस जगह गी थोह्ड़ा जेआ डिबैल्प करो पंचैरी हिल स्टेशन ऐ पंचैरी हिल स्टेशन ऐ उधमपुरै दा कोई सट्ठ किलोमीटर दूर बहुत अच्छी जगह ऐ होर बहुत ज्यादा टूरिस्ट मतलब उनें लोंकें गी बी कुछ सोर्स लब्भी सकदा टूरिस्ट इक नमीं नमां सपॉट साढ़े जे एण्ड के च बनी सकदा ऐ होर उत्थै जेह्के लोक न बहुत ज्यादा गरीब लोक न क्योंकि पिछड़े दा लाह्का ऐ इन्नी ज्यादा कोई ऐ नी ऐ बाकी इयां गल्ल करचै इक सब डिस्टक शायद बनी दी ऐ ओह पता नी नेईं बनी दी ऐ बनी दी ऐ लेकिन क्योंकि अगर टूरिस्टें गी उत्थै बढ़ाबा दित्ता जा टूरिस्ट थोह्ड़ा जेहा उस जगह् च टूरिज्म गी थोह्ड़ा जेहा डिब्लेप कीता जा तो बहुत ज्यादा साधन उत्थै लोकल लोंके गी लब्भी सकदे न लोकल लोकें दा भला होई सकदा ऐ लोकल लोगें गी रोजी रोटी लब्भी सकदी ऐ ते मेरी गौरमेंट अग्गें रिक्बैस्ट के उस जगह गी थोह्ड़ा जेहा करो